जी हाँ पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए विभिन्न घरेलू तरीके और उपाय हैं घरेलू तरीकों में पानी को छानने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं कपड़े के एक छोड़ को पानी के उस स्थान पर लगा देते हैं जहाँ होकर पानी को छानेंगे यह घरेलू उपाय सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है